आमगेर तीन तरेच्यो आरमारी आसा एक लांकडाची एक लोखणाची एक कपड्याची लांकडाचे आरमारीन बरें कपडे दवरूंक बऱ्यो येता त्यो खूब वर्सां येता सायलाच्यो आसल्यार आनी बऱ्यो आनी बरे उरता कपडे तेंचेर दवरल्या नंतर परत लोखणाच्यो आसा तितून ती तिवूय यूज करता आमी तेंची ती खूब वर्सां येता टिकावू अशी परत कपड्याची आसा आमगेर कपड्याचे बरें मेळटा ती जाय थंय अशी दवरूं मेळटा ल्हवशी आसा आनी कपडे सगळ्या खणांनी दवरूंक मेळटा कपड्याच्या आरमारीन जायी थंय अशी उखलून खंयी अशी दवरूंक मेळटा ल्हवूशी अशी अशें आसा आमगेर तीन आरमारी बऱ्यो येता तेजें कपड्यांच्या आरमारीन पयशेय कमी घेवपाक मेळटा कमी पयशान कमी पयशांनी लांकडी आसता त्यो कश्यो मातश्यो चड म्हारग आसता न्हय ते लांकडा प्रमाणें पुणून येता बऱ्यो आनी कपड्याची सारकी कमी पयशांनी घेवंक मेळटा आपणाक जाय तेदी धाकटी करूंक मेळटा व्हडली करूंक मेळटा आनी खण आसता तेका खूब कपड्याच्या आरमारीक जाये तितून जाय तशे तेजे कपडे खंयच्या अशे दवरूंक मेळटा ल्हान व्हडले अशे आनी आपणांक डेली युजाकूय बरे पडटा ती डेली यूज करता ते कपडे तिजेर दवरूंक मेळटा कपड्याच्या आरमारीचेर आनी लोखणाची आरमारीक हारसो येता आरशानूय पोळोवंक मेळटा बरें अशें आनी जाय जाल्यार लांकडाच्याय आरमारीक तसो आपणाक आरसो बसोवंक आरश्याची घेवंक मेळटा असो बसोवन घेवंक मेळटा तिका तशें लांकूड हें करून मेस्ता कडल्यान तश्यो बऱ्यो तिनूय आरमारी आनी आमचे कडेन तिनूय आसा आमगेर